स्वास्थ्य विभागमे जहाँ तक अहि जे की के सुविधा अहि या नहि अहि तकर तऽ कोनो बाते नहि छै पहिले आइसँ कम से कम दस बीस साल पहिले तऽ एकटा नहि डॉक्टर के सुविधा छलए नहि एकटा कम्पाउण्डर के नर्स के सुविधा नहि छलए जहाँ तक कि एकटा रुम के सुविधा नहि छलए जहाँ तक कि डिलेवरी के हेतै ओकर एकटा साधन कतौक नहि छलए लेकिन आब एतबा एतबी भेलए जे डॉक्टरो उपलब्ध रहैया रुमो सभ बनि गेलए आरो नर्सो सभ रहैया कम्पाउण्डर रहै छथि सभगोटा रहै छथि लेकिन कनि तत्परकेँ अहाँ सभ जे ओ डॉक्टर तत्पर रहथि कम्पाउण्डर तत्पर रहथि नर्स होथि ओ तत्पर रहथि ओहि दुआरे हमर अहि जे हँ सभ चीजकेँ ठीकठाकसँ राखथि आर कनि एकर रत्ती जे ओ सभ ढिलई कऽ दै छथिन एहिमे जेना फोन गेल डिलेवरी होवऽ लेल आठ बजेमे ओ एलथि इग्यारह बजेमे अपना घड़ीकेँ टाइम सँ एहनमे तऽ किछु भऽ सकैया ताहि दुआरे ओ ई अहाँ सभकेँ देखभाल करऽ पड़त